आमकां सदांच नळाचें उदक येता आमकां उदक येयना तेन्ना पी डब्ल्यू डी नोटीस धाडटा आमी मागीर बाकी टँक भरून दवरतात आमकां क्लीन उदक येता